सारें कोला पैह्लें अस बाऽ गी परूली दिन्ने बीऽ गी परूली देइयै भी ओह् परूली त्यार होंदी जियां परूली त्यार होई उआं पौधे ई भी ओह्दे कशा बाद च इक्क अस शैल गै बगीचा अच्छी जगह जेह्की शैल जगह होऐ उत्थें दिक्खने ते उसी बगीचे गी बनाइयै शैल जगह ते उत्थें भी ओह् अस थोह्ड़ा दूरी कन्नै बूह्टे लाने ते बूह्टे लाने होन ते कम से कम बी तीन फुट्ट दा इक्क खड्ढा कड्ढना पौंदा ओह्दे ई खाद मिलाना पौंदी खाद मिलाइयै भी अ थोह्ड़ी मिट्टी पानी मिक्स अप करियै भी ओह् बूह्टा लाना बूह्टा जियां लाना ओह्दे कशा पैह्लें ते जियां अगर बीऽ लाने तां बीऽ इक्क बंद लिफाफा ते लफाफै च मिट्टी ते खाद पाइयै इक्क बीह् लाई ओड़ना ओह्दे च ओह् बीऽ इंया इक्क इक्क लफाफे च इक्क इक्क बीऽ होऐ बाद च उसी इक्क अद्धा कड्ढियै जेल्लै बूह्टा लाना ते केह् करना लफाफा जेह्का थोह्ड़ा जेहा साईड़ दा फाड़ियै ओह् जेह्का मिट्टी कन्नै चिपका होंदा बूह्टा ओह् लाई ओड़ना ओह्दे कन्नै केह् होना की बूह्टै ई सुक्कनै दी कोई गंजैश निं होनी बगीचे चारो तरफ चारै पास्सै केह् करना चाहिदा तार लाई ओड़नी तां गै किश उसी डंगर पशु जेह्का आई निं सकै जां उसी बरबाद निं करी सकै इस कारण इयै सोर्स न साढ़े कोल जां भी जेह्के एग्रीकल्चर आह्ले एह्बी बाग लोआंदे इंदा कशा बी एह् बूह्टे दिंदे ते ओह्बी अस लाई सकदे न ते मेरे कोला सारें कोला इयै अच्छा कि जेह्का बी बूह्टा लाना उसी शैल बचाना गॉर्डन गी बड़ा अच्छा हरा भरा रक्खना